हाँ मेरे क्षेत्र के एक समुदाय में ही बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने नृत्य के साथ साथ हमारे समाज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है उसने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है और उन्होंने लोगों को नृत्य करना सिखाया है उन लोगों को नृत्य करना प्रोत्साहित किया है तो हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में लोगों में बहुत सारे नृत्य के लिए बहुत ही उत्साहित है और बहुत अच्छे अच्छा नृत्य सीख गए हैं